ميرى تعليم كا زمانہ تھا جامعہ ملّيہ اسلاميہ ميں اچانک لاک ڈاؤن لگ گيا لاک ڈاؤن لگ گيا اور پھر ميرے پاس پيسے بھى نہيں تھے فضول خرچى نے مجھے برباد كر ديا تھا اس وقت مجھے پيسوں كى اہميت پتہ چلى ايسے تو ميں پيسے يوں ہى خرچ كرتا تھا خواہ مخواہ پھر اس دن پتہ لگا كہ پيسے كيا چيز ہوتى ہے بہتوں لوگوں سے پيسے ادھار مانگے قرض مانگے كسى نے بھى نہ ديا كيوں كہ سب كو ضرورت پڑ رہى تھى لاک ڈاؤن ميں ہر ايک چيز بند تو اس دن ميں سيكھا کہ نا فضول خرچى نہيں اس ليے ميں آپ سے بھى يہى كہوں گا كہ فضول خرچى سے بچيں